हाँ हेलो प्रणाम प्रणाम बोलिए ठीक है देखिए दार्शनिक स्थान जो है यहाँ सबसे बढ़ियाँ सिंगेस्वर मंदिर है बाबा भोले का है वहाँ पार्वती जी का भोले बाबा का सबसे अच्छा है वहाँ और व्यवस्था के बारे में सब व्यवस्था ठीक ठाक है तो उसके बाद कुछ बजरंगबली मंदिर भी है लेकिन सबसे अच्छा सिंगेस्वर स्थान में भोले बाबा का ही मन्दिर है सबसे नंबर वन ठीक है तो वहाँ सब कुछ का बेहतर व्यवस्था है आपको रहने का भी अच्छा है व्यवस्था उसके बाद अगल बगल में आप अगर अच्छा जगह होटल लेना चाहते हैं तो होटल में भी आप रह सकते हैं और वहाँ पर मने के लिए देखिए ट्रेन का भी सुविधा मधेपुरा तक है वहाँ से आपको जो है बस भी चलती है टेम्पू भी चलती है और बहुत सारे वाहन चलते हैं और यहाँ आने में कोई दिक्कत ने होगा ऐसा नी कि कोई धाँधली है रुपये ज्यादा ले लेगा मतलब गाड़ी ओरी वाला लूट लेगा ऐसा कोई दिक्कत ने है एकदम अच्छा जगह है वातावरण भी यहाँ है कोई चीज का नहीं नहीं भाड़ा ज्यादा नहीं लेगा जो वाजिब किराया है न उतना ही किराया आपसे लिया जाएगा और रूम ओर में भी जो रहिएगा अगर साइड से रहना चाहते हैं तो वहाँ किराया जो है न उतना ही लेगा आदमी लेकिन सबसे रहने का क्या जरूरत है आप जो है मंदिर में मंदिर के अंदर भी व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं अंदर भी आप रह सकते हैं वहाँ भी रहने का फिर खाने ओने के लिए आपको बाहर में अच्छा अगर भोजन चाहिए तो उसके लिए अलग से आप खा सकते हैं बगल में ढेरिक होटल का व्यवस्था है देखिए भोले बबा यहाँ जौनो ओहपे मट्टी में जौनो अपने आप प्रकट हुए हैं यहाँ अगर पूजा करते हैं तो लोग का मनोकामना पूर्ण होता है और पूजा स्नान पूजा करके पूजा ढंग से अंदर से पूजा कीजिएगा तो आप जो मन में रखिएगा वो आपका पूरा हो जाएगा इस मंदिर का हाँ एकदम होता है विश्वास अगर कीजिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा ऐसा है अच्छा

बहुत का हुआ आपका भी हो जाएगा बहुत का मन्नत पूरा होता है यहाँ सारा व्यवस्था फूल ऊल का सारा व्यवस्था यहाँ है आपको फूल भी मिल जाएगा लोटनी मिल जाएगा सारा चीज आपको मिल जाएगा कोई चीज